हम सुपौल जिलाके वासी छी आ एतय सभ अर्थव्यवस्था सभ जेनाकि जनेउके जूटके जेना सनठी खेतमे हमसभ उपजाबै छी आ ओकर सन सुतरी बनाके ओकर बोरा चट्टी सेहो बनैत अछि आ पब्लिक इस्कूल इंग्लिश मीडियम इहो व्यवसाय सुपौलमे सेहो छथि आ हमर घरक बाल बच्चासभ ओतए शिक्षा ग्रहण करऽ जाइत छथि आ समय पड़ै छनि तऽ आ होटल से छै तऽ होटलोमे ओसभ खा पी लैत अछि एहिसँ कोनो तरहसँ अपन ई व्यवसायके अर्थोव्यव्स्थाके डीले नहि हुय आ उद्योगो बढ़य आ आर्थिक विकास सेहो होयत रहय